दौड़े दी गल्ल ऐ ते सैर दी अस मीं सबेरे पंज बजे उट्ठनी आं गर्मी दे दिनें च रोड़े रोड़ सैर करनी हुन ते रोड़ स्हाड़ा पक्का होए दा पैहला रोड़ स्हाड़ा कच्चा हा हुन ते पंज छे म्हीने बंद रेहा रोड़ा दा कम्म कि हुन रोड पक्का होए दा सैर करने सैर करने कन्नै अपनी सेहत ठीक रौहंदी बंदा मजबूत होंदा लत्तां बाह्मां ठीक रौहंदियां सेहत ठीक रौहंदी मतलब की ओह् कुतै कुतै चढ़ाई के चढ़ना पौन कुतै ढक्की गै चढ़ना पवै पौढ़ी गै चढ़ना पवै साह् चढ़ी जंदा

एह् ऐ कि दौड़ शौड़ लांदे रौहचै रोज साह् नेईं चढ़दा फिजिकली बंदा फिट रौहंदा सभनें गी सैर करना चाहिदी ते अपने बच्चें गी बी आक्खनी मुड़े गी बी आक्खनी कुड़िये गी बी आक्खनी चल सैर कर बच्चे बी जंदे मेरे कन्ने गर्मी दे दिनें एह् ऐ कि गर्मी दे दिनें अस ठंडे कपड़े लाइयै जाई सकने आं ओह् इन्नी ठंडे कपड़े लाइयै जाई सकने गर्मी हुंदी बाहर घुम्मने दी मर्जी करदी सर्दियें च ऐ कि सर्दियें च गर्म कपड़े लाने चाहिदे टोपी शोपी लाई लेई शाल शूल लेई लेआ ड्रैस पाई लेई जेह्दे कन्नै ठंड नी लगदी सर्दी जुकाम नी होंदा कुतै सर्द गर्म नी होई जा इंसान इक फायदे के दौड़ें दे कि जिसी मतलब साह् चढ़दा होवे ओह् बी बंदा फिट रौंहदा योगा शोगा करना चाहिदा अपना शरीर फिट रौहंदा दौड़ शौड़ सवेरे सवेरे लाओ शामी लाओ बंदा फिट रौहंदा बच्चे आउं अपने मुड़े गी बी आक्खनी आं कि की दौड़ ला कुते भर्थी के दिक्खो ते कुतै दौड़ कम्म औग अपनी कुड़िये गी बी आखनी अऊं कि दौड़ शौड़ ला कर सैर सूर करा र सैर सैर करने असें बड़े बैनिफेट नै सेहत बी ठीक रौहंदी साह् बी नी चदा ठीक रौहंदा बंदा फिजिकल फिट रौंहदा सेहत ठीक रौंहदी अपनी लत्तां बाह्मां सैट रौहंदियां

योगा शोगा करदे रवो योगा करने कन्नै बी सेहत फिट रौहंदी मतलब जेह्ड़ी सबेरे सबेरे आहली सैर होंदी ओह् ओह् ओह सारें कोला ठीक रौहंदी गर्मी दे दिनें खासकर सैर होई जंदी ठंडू दे दिनें सैर करना थोह्ड़ा मुश्कल ऐ कि धुंध बी पेदी हुंदी त्रेल बी होंदी पेदी ते थोहड़ा मुश्कल होंदा ठंडू सोहा ठीक रौहंदा सैर ठीक रौहंदा बंदा सैर सूर करने कन्नै ठीक रौहंदी हैल्थ ठीक रौंहदी हुन केह् आखना जगह शैल होवे सैर करने दी मर्जी आखदी ते प्हाड़ी जगह होवे ते उत्त केह् सैर करनी रोड पक्का स्हाड़ा होई गेदा हुन पैहला कच्चा हा छड़े रौड़े हे नी अस रोड़ च बी नी जंदे हे शिड़का बी नी जंदे हे ते केह् लैन जाना उत्थै हुन जदुआं दी स्हाड़ी शिड़क पक्की होई दी ऐ ते अस ग्यारह ग्यारह बारह बारह बजे धोड़ी सोहै शिड़के च गै फिरदे रौहन्ने सबेरे चार बजे उट्ठिये फ्ही शिड़का चली पौना सैर करने गी सारे दस्स बारह जने जाना असें किट्ठे होइयै जाहन सारें इक्कले नेईं जाना बच्चे बी लेई जाने कन्ने ओह्का बी लेई जाना स्याना कोई कन्नै सैर करनी पानी शानी फ्ही कन्नै रक्खना कुतै गला सुक्की जा घुट पी लेआ पानी दा

एह् ऐ कि अगर कुतै दौड़ कन्नै एह् ऐ कि दौड़ असें लाहचै ते ठीक रौहन्ने फिजिकल फिट रौहने अस कुतै पौढ़ी शौढ़ी गै कुतै ढक्की गै चढ़ने पवै आ ते बंदा अराम कन्नै जाई सकदा दौड़ नी लाहगे अस दौं गैईं गै बंदा साह् फुल्ली जंदा अग्गै कियां कम्म करना फ्ही एहदे आस्तै कि सैर सारें ई जरूरी ऐ सारें गै करनी चाहिदी सैर